हाँ मैंने डान्स करना सीखा है डान्स की कई विधा है और कई विधियाँ भी हैं जिनमें क्लासिकल डान्स पारम्परिक डान्स जैसे कई शैली शामिल है मैंने क्लासिक डान्स के साथ साथ फ्री इस्टाइल डान्स भी सीखा है जैसे जुम्बा जोकि हमारे एक पूरे शरीर के लिए कसरत के जैसा काम है जिसमें हमारी शरीर की विभिन्न ग्रन्थियाँ काम करती हैं जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं तथा अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं मैंने एकबार कोरियोग्राफ़र के साथ भी काम किया है जिनसे मैंने डान्स ट्रेनिन्ग ली थी